بہار یا کسی بھی ریاست میں ذرائع ابلاغ کو خبر رسانی کے دوران کئی بڑے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے جن میں سب سے اہم مثال قطع و برید جعلی خبریں اور میڈیا کی ملکیت کی پیچیدگیاں ہے سب سے پہلے قطع برید ایک اہم مسئلہ ہے بعض اوقات حکومت یا با اثر افراد میڈیا پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ کچھ مخصوص خبریں نشر نہ کریں یا انہیں مخصوص انداز میں پیش کریں اس سے آزادی صحافت متاثر ہوتی ہے اور عوام تک سچائی پہنچنے میں رکاوٹ آتی ہے اس طرح جاری خبریں ایک تیزی سے پھیلتا ہوا مسئلہ ہے خاص طور پر سوشل میڈیا پر لوگ بغیر تحقیق کے غلط خبریں پھیلاتے ہیں جس سے عوام میں خوف نفرت یا الجھن پیدا ہو سکتی ہے آخر میں میڈیا کی ملکیت بھی ایک احساس معاملہ ہے اگر میڈیا پر چند بڑے سرمایہ داروں یا سیاسی شخصیات کی اجارہ داری ہو تو وہ اپنے مرضی کی خبریں دکھا سکتے ہیں اور مخالف آوازوں کو دبا سکتے ہیں اس سے اظہار رائے کی آزادی متاثر ہوتی ہے ان تمام مسائل کا حل میڈیا کی شفافیت صحافیوں کی تربیت قوانین کانفاذ اور عوامی شعور میں اضافہ ہے صرف تب ہی ہم ایک باخبر منصفانہ اور آزاد معاشرے کی طرف بڑھ سکتے ہیں